हलो ठीक हैं आप कैसे हैं हाँ बोलिए क्या बा काम है कोई बात नहीं है सरकारी का जितना भी फंड है ना सो हम करवा देंगे जैसे हुआ इंदिरा आवास शौचालय क्या कहता है बिद है राशन कार्ड और और सब फंड होता है ठीक ना यह हम आपको टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि थोड़ा महे आगे बढ़ाने में तो टाइम लगता ही है ना ओह नहीं इतना अथी नहीं लीजिए मिल जाएगा क्योंकि मुखिया वार्ड मेम्बर आर ये सब नहीं करवाता है ये सब काम तो उन लोगों से बोलिएगा करवाने के लिए बोलिएगा जो भी नहीं सुनते हैं तो बोलिएगा समझे ये सब तो काम वार्ड मेम्बर का भी होता है मुखिया का भी होता है ना तो वो सब अगर कर रहा ही है तो हमसे हेल्प लेना कोई ज़रूरी ही नहीं है ठीक ना नहीं जब वो कर रहा तो हम हेल्प तो हेल्प करने के लिए हैं तब हम कर देंगे नहीं सब नहीं सब फंड आता है समझे हर साल में हर फंड आता ही है लेकिन वे लोग नहीं करते हैं इस और क्या दिक्कत है नल जल का योजना सही है ओह नल जल का सही है वहाँ पर आप ही को एक गो प्रॉब्लम है या फिर घर घर में ही शौचालय अब नहीं मिला है इंदिरा आवास का नहीं मिला और सब किसी किसी को मिला है और किसी को नहीं मिला इंदिरा आवास का भी यही प्रॉब्लम होगा नहीं नल जल में सबके घ यहाँ पानी जाता आता है टाइम पर और टाइम पर अच्छा ठीक है हम बढ़ाते हैं ठीक ना हो जाता वहाँ से तो हम फोन पर आप ना पेपर दीजिएगा आपका हम काम करवा देंगे ठीक